काणकोण जिल्ल्यांत रोजगार आनी उदरगतीचे प्रमाण मुखेल स्तोत्र खूबशीं आसात समूद्र किनाऱ्याचेर जे लोक आसात ते पर्यटना खातीर प्रयत्न करतात आनी तातूंतल्यान आपलो रोजगार वाडयतात जे दोंगरार भागांचेर लोक रावतात ते शेती हो तेंचो मुखेल तेतूतल्यान ते आपले रोजगार वाडयतात काणकोण तालुक्यांत चडशे लोक सरकारी नोकरी कडेन धांव घेतात पूण त्याच बरोबर जे थोडे लोक आसात ते स्वताचो वेवसाय सुरू करपाच्या कले कडेन ही धांव घेतात